مجھے تعلیم کے شعبے میں کام کرنا بہت دلچسپ لگتا ہے نئی چیزیں سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا میرے لیے خوشی کا باعث ہے تعلیم انسان کی سوچ کو بدل سکتا ہے اس لیے میں اس شعبے کو اہم سمجھتا ہوں اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کرنا چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ میری اگلی نسل بھی علم پھیلانے میں کردار ادا کرے علم انسان کو ترقی کی راہ دکھاتا ہے اور معاشرہ بہتر بناتا ہے اس شعبے میں کام کر کے میں اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں کتابوں اور تحقیق سے محبت مجھے ہمیشہ اس میدان کی طرف کھینچتی ہے میرے والدین بھی چاہتے ہیں کہ میں علم و ادب کی خدمت کروں جب بچے کچھ نیا سیکھتے ہیں تو ان کی خوشی مجھے بھی خوش کرتی ہے میں چاہوں گا کہ میرے بچے بھی اس شوق کو اپنائیں اس طرح ہم ایک علمی ورثہ اگلی نسلوں تک منتقل کر سکیں گے